जो हिंदी बलने वाले लोग है जो हमारे भारतीय है जिन्हें हिंदी बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है अपनी भाषा पर जो है उन्हें गौरव होता है तो वो ज़्यादातर अपनी भाषा में हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि हिंदी हिंदुस्तान हिंदी ये सब सब हमारे हिंदुओ के हैं मतलब हिंदू हिंदी हिंदी भाषा एक हमारी लैंग्वेज है ये एक राज्य भाषा है तो इसको बोलना में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है इस लिए हिंदी भाषा का मतलब उपयोग करते हैं एक सब्जेक्ट के रूप में जो है हिंदी बोलते हैं और हिंदी बोलने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और एक बहुत सरल भाषा है जो लोगो को बहुत ही ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है इस लिए हिंदी हर जगह ज़्यादातर भारत में हिंदी बहुत सी जगह पर बोली जाती है